थिखानाय खामानि एबा प्रफेसिनेल डिउटिनि अनगायैबो आलांगा समफोराव आङो माखासे खामानिफोरखौ मावनानै मोजां मोनो आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनायानो आंनि हुदा एबा बिरोंगो बेफोरखौ मावनानै आङो आंनि आलांगा समफोरखौ जोबोर मोजाङै बारहोनो हायो आरो बेफोरखौ मावनो मोनोब्ला आंनि गोसोआ थारैनो गोजोन्नाय मोनो बेफोर खामानिफोरनि गेजेराव दङ थुनलायारि बिथिंनि माखासे बिजाबफोर फरायनाय थुनलायारि बिथिंनि माखासे खामानि मावनाय गुबुननि रोजाबनाय मेथायफोर खोनासंनाय सावथुन नायनाय आरो ससियेल मिडियायाव एकटिभ थानाय आंनि हुदाफोरनि गेजेराव मख'जाथावसिन हुदाया जाबाय थुनलाइ सोरजिनाय मानो होनोब्ला आङो थुनलाइ सोरजिनानै मोजां मोनो गुबैयै आङो बर' रावनि एबा बर' थुनलाइखौनो सोरजियो बर' थुनलाइ सोरजिनायनि जागायनाया आंनि फरायसा जिउआवनो जादोंमोन जेब्ला आङो गोजौ फरायसालि फरायजेन्नो हमदोंमोन अब्लानो आङो एफा एनै खन्थाइफोर लिरनो जुरिदोंमोन बेफोर खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों आङो आंनि सोरजिफोरखौ गुबुन्नो दिन्थियाखैमोनब्लाबो आं सिरि सिरियै बेफोरखौ लिरदोंमोन आरो लिरै लिरै लिरै बेफोरखौ दोनथुमनो नाजादोंमोन बे समाव आङो आंनि गेदेर एबा बिदाफोरनि माखासे थुनलाइयारि बिजाबफोरखौ फरायदोंमोन फरायनायनि खाबुखौ मोन्नो हादोंमोन बेफोराव फरायनो मोन्नाय गुबुन गुबुन लिरगिरिफोर गागि लिरगिरिफोर आरो सल' लिरगिरिफोरनि सुंद' सल' आरो खन्थाइफोरखौ फरायनानै आं गोबां थुलुंगानाय मोनदोंमोन बेफोरबादिनो आङो गोजौ फरायसालि फरायनाय समनिफ्रायनो थुनलाइयारि बिथिङाव थुनलाइ सोरजिनो जागायजेनदोंमोन फैयै फैयै आङो जेब्ला ओइसएसएलसिखौ उथ्रिनानै हाइ स्कुल जोबथा आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव कलेज फरायदोंमोन अब्ला आंनि गिबि खन्थाइया कलेजनि इन्जुर लाइसियाव सेबखांजादोंमोन आरो बेनो आंनि थुनलाइ सोरजिनायखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनाय होन्नानै बुंनो हायो बेनि उनावहाय आङो माखासे लाइसि बिसम्बि आरो खुगा लाइसिफोराव आंनि लिरनायखौ दैथायहरदोंमोन बे बिथिङाव नोजोर होयोब्ला बर'नि मोनसे मख'जाथाव लाइसि नोजोर बेयो आंनि जिउनि थुनलाइयारि जिउनि मोनसे मख'जाथाव गोहोम गोनां मोनसे लाइसिमोन नोजोर लाइसिनि अनगायैबो आङो गुबुन गुबुन लाइसिफोरावबो आंनि लिरनायफोरखौ दैथायहरदों उनफारसे आङो खन्थाइजों लोगोसे सुंद' सल'फोरबो लिरनो लादों सुंद' सल' लिरनायनि गुबै फुंखायानो जादों बर'नि मुंदांखा सुंद' सल' लिरगिरि जनिल कुमार ब्रह्मनि माखासे सुंद' सल'फोर मानोना आङो बर'नि सुंद' सल'नि सम्राट निलकमल ब्रह्म बिथां गेदेमानि सुंद' सल'खौ फरायनो मोन्नायनि सिगाङावनो जनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि सुंद' सल'खौसो फरायनो खाबु मोनदोंमोन बे बिथिङाव बिथांनि ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा दुमफावनि फिथा जापाननि सैमा बायदि बायदि बिजाबफ्रा आंनि थुनलाइयारि फोथाराव खामानि मावनायाव गोबाङै थुलुंगा होदोंमोन आरो बिनिफ्राय आङो गोबां सोलोंनो हादोंमोन गुबुन फारसेथिं खन्थाइ सोरजिनायनि बेलायाव खन्थाइनि मख'जाथाव बिहोमा होगिरि बर' खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म ईसान चन्द्र मोसाहारि कालि कुमार लाहारि मन'रन्जन लाहारि मोनफोरनि खन्थाइफ्रा गोबां थुलुंगा होदोंमोन बे बिथिङै नोजोर होयोब्ला बिथांमोनखौनो जों बयनिबो थुनलाइ सोरजिनायनि थुलुंगागिरि होन्नानै बुंनो हायो जेब्ला आङो फोरोंगिरि साख्रि मावनो लादोंमोन अब्ला आंनि थुनलाइ सोरजिफोरखौ जथायनानै गिबियाव आङो सुंद' सल' बिजाब गांसे सेबखांदोंमोन बिजाबनि मुङा जाबाय भारा न'आव ट्रेजेडि बेनि उनावहाय बिजाबनि थाखाय जाय गेदेमा बिथांनियाव आङो रायजिरथाय लादोंमोन बिथां गेदेमा राखाव बसुमतारिनि जायफोर बाथ्राफोरा आंनि गोसोआव आरो आंनि लुबैनाय बादियै बिथाङा बिजाबनि रायजिरथायखौ होदोंमोन बे रायजिरथायनि सोदोबफोरा रायजिरथायनि बाथ्राफ्रा आंनि गोसोआव गोबां थुलुंगा होदोंमोन बेनि उननिफ्राय आङो जिरायनानै थायाखैमोन बोसोरसेयाव गांसे बिजाब दिहुन्नायनि गोख्रों थांखिजों आङो दिनैसिम माखासे बिजाबफोर सेबखांबोदों बे हिसाबैनो आंनि थुनलाइ सोरजि बुंनांगोनदि बे थुनलाइ सोरजिया आंनि थामथि बिजाब महरै सोरजिनायमोन बे जादों अन्नायनि गुबुन मोनसे महर बे गांसे सुंद' सल' बिजाबमोन आंनि हुदा बादियै बिरोंगो बादियै खामानिनि अनगायैबो आङो आगयावनो मख'खादों लिरनाया थुनलाइ सोरजिनाया आंनि मोनसे हुदा आरो बे हुदानि फिथाय बादियैनो आङो नैरोजा जिदाइन मायथाइयाव भारत सरकार भारतनि मोनसे मख'जाथाव बान्था साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो बेखौ मोननो हादोंमोन अन्नायनि गुबुन मोनसे महर मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय बेनि सिगाङावहाय आङो खालिबोल' गांनै बिजाब सेबखांखांबायमोन बेफोर जाबाय गिबि बिजाब भारा न'आव ट्रेजेडि आरो नैथि बिजाबा जाबाय मुखुब बुब्लिनि निजोम नायगिरि थामथि बिजाबावनो आं बे बान्थाखौ मोन्नो हादोंमोन आरो जाय बान्थाया आंनि गोसोआव गोबां गोजोन्नाय होनायजों लोगोसे थुलुंगाबो होदोंमोन आरो आंनि थुनलायारि फोथाराव मावनांगौ हाबाखौ मोनदां होदोंमोन बेनि उनावहाय दिनैसिम आङो माखासे बिजाबफोरखौ गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो सेबखांबोदों गुबुन गुबुन लाइसि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि खुगा लाइसि आरो बे जथुम्माफोरनि बिसम्बिफोरावबो हांख्रायनाय बादियै आङो गोबां सुंद' सल' खन्थाइ आरो रायथाइफोर सुजुनानै दैथायहरदों बेफोर सुजुनाय आंनि लिरबिदांफोरखौ जथायनानै बोसोराव आङो गोरलैयैनो बिजाबफोरखौ दिहुन्नो हादों लिरबिदांनि आंखाल जायाखै बबेखानि बेखौ सेबखांनायनि रांखान्थियारि आंखालखौ आङो सम सम मोगा मोगि जानो गोनां जादों जायनि सुफुंथायखौ आङो दिनैबै नागिरना मोनाखै आंनि हुदानि बे मोनसे मख'जाथाव बिथिं गुबुन मोनसे हुदाया जाबाय थुनलायारि बिथिंनि बिजाबफोर फरायनाय फरायनायाबो आंनि गुबुन मोनसे बिरोंगो एबा हुदा मानो होनोब्ला आङो फरायनानै आलांगा समफोरखौ खामानियाव बाहायनो जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरबादि खामानियाव बाहायनायनि थाखायसो आंनि गोसोआव लिरनो लुबैनायनि मोनसे सानस्रिया जाखांफैदों दिनैसिम आं गोबां गागि लिरगिरिफोरनि बिजाब फरायबाय एसे सिगाङाव आं मख'नाय दुमफावनि फिथा मुंनि बिजाबा बर' थुनलाइ मुलुगाव मोनसे मख'जाथाव बिजाब बे गांसे संद' सल' बिजाब बेनि लिरगिरिया जाबाय जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा बे बिजाबनि थाखायनो भारत सरकारनि मोनसे मख'जाथावथार बान्था साहित्य एकाडेमिखौ मोननो हादोंमोन बेनि अनगायैबो निलकमल ब्रह्मनि माखासे बिजाबफोर जेरै सिरिनाय मान्दार बारि खनानि बिबार बायदिफोरखौ आङो बायनानै दिनैसिम फरायबाय बेफोरखौ फरायनायनि गेजेरजों सुंद' सल' लिरनायनि आरोंदा आरो निलकमल ब्रह्मनि सानस्रि सानथौखौ मोनदांनो हायो बिथांनि सानस्रि सानथौजों लोगोसे बिथांनि सुंद' सल'आव बेरखांनाय माखासे बर' हारिनि आरो माहारियारि थाखोनि आरिमु सुबुं समाजनि गाबनाय मिनिनाय आरो खान्थिफोरखौबो जोङो मोनदांनो हायो बिथांनि अनगायैबो माखासे सल'मा बिजाबफोर आं फरायदों बेफोरनि मादाव मन'रन्जन लाहारिनि आलायस्रि बिदिनो खारलुं बायदि बिजाबफ्रा मख'जाथाव गुबुन फारसेथिं सुंद' सल' बिजाब महरै आङो फरायनाय माखासे मख'जाथाव बिजाबफोरा जादों नन्देसर दैमारिनि बक्सिं अबे नेनाय दालाङा बायग्रबनायसो बिदिनो बिथांनि माखासे बिजाबफोरखौ आङो फरायनो मोनदों गुबुन फारसेथिं अरबिन्द उजिरनि माखासे खन्थाइफोरा जोबोर गोजौ थाखोनि बेखौ फरायनानै गासैबो खन्थाइनि सानस्रिखौ मोनदां जोबाब्लाबो माबा मोनसे सानस्रिया जोंनि गोसोयाव स्ट्राइक खालामो जोंनि गोसोआव जांख्रिखांहोयो बिथांनि खन्थायफोरखौ फरायनो मोनोब्ला थारैनो जोंनि सानस्रि आरो मोनदांथिफोरखौ अरलांगोन बादि मोनदाङो बिदिनो जों फरायनाय आं फरायनाय बिजाबफोरनि मादाव दङ ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि अख्रां गंसे नांगौ बायदि देंखो बायदि गाब कातिन्द्र स्वरगियारिनि खोमसिनिफ्राय सोरांथिं खोमसि बेफोरबादिनो नन्देसर दैमारिनि बक्सिं अबे नेनाय दालाङा बायग्रबनायसो बायदिफ्रा मख'जाथाव बिथांमोननि अनगायैबो जोङो गोबां लिरगिरिफोरनि गुबुन गुबुन लिरबिदांफोरखौ गुबुन गुबुन लाइसि बिसम्बि आरो खुगा लाइसिफ्राव फरायनो मोनो बिथांमोन लिरगिरिफोरनि मख'जाथाव गोसो बोनो हानाय आरो गोसोआव नांनाय लिरगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय अनिल बर' अन्जु नारजारि

माखासे गोदान मुगानि गोदान आथालनि लिरगिरिफोरनि मुंफोरखौ बे बिथिङाव मख'वाब्ला थारैनो आद्रा जागोन बिथांमोननि मादाव बिजित गयारि बिजित गोरा रामसियारि लेबेनलाल मोसाहारि दिगन्ट लावारि जैस्रि बर' सान्ति बसुमतारि निउटन के बसुमतारि मायनावस्रि दैमारि अलंबार मोसाहारि आरो गोबां बर' थुनलाइनि फोथाराव माखासे आयजो लिरगिरिफोरनि थुनलाइ सोरजिनाय बिजाबफोरखौ फरायनाया आंनि मोनसे नागारनो हायै हुदा बिथांमोननि लिरनायाव आयजो सानस्रिनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो आयजो सानस्रिनि अनगायैबो बिथांमोनहा बर' हारि सुबुं समाजनि गेजेराव सोलिनाय माखासे आसारखान्थिफोर आरो दिनैनि मुगानि गोख्रों सावगारिफोरा बेरखाङो बिथांमोननि गेजेराव दङ धोनस्रि स्वरगियारि धिर्जुज्यति बसुमतारि रुपनाथ हाज'वारि थरेन बर' रुपाइस्रि बर' देवबार रामसियारि रैरुप ब्रह्म बिजय बाग्लारि रतनेस्वर बसुमतारि सिताराम बसुमतारि थानेस्वर ब्रह्म जेद दि बसुमतारि उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारि बाबुल बसुमतारि आरो गोबां बिथांमोन गेदेमाफोरनि बिजाब लिरनायनि रोंगौथि आरो फोरमायथिफोरा जों बयनिबो थाखाय थुलुंगानि फुंखा बिथांमोननि अनगायैबो माखासे लिरगिरिफोर दं जाय लिरगिरिफ्रा गुबुन लिरगिरिफोरखौ अरायबो थुलुंगा होदों बोसोन होदों आरो गुबुन गुबुन गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि बिजाबाव गाव गावनि रोंगौथिखौ फोरमायनानै एबा रायजिरथाय होनानै लिरिगिरिफोरखौ गोबां थुलुंगा होनो मोन्नाय होनाय नुनो मोनो बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथावसिन गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना जाबाय सावरायगिरि बिथांमोना जाबाय राखाव बसुमतारि डक्टर अनिल बर' डक्टर आदाराम बसुमतारि बिब्दिनो गबिन्द' नारजारि आरो गोबां दिनैनि समाव आंनि नागारनो हायै मोनसे हुदाया जाबाय बिदिनो फरायनाय आरो लिरनाय गुबुन मोनसे आंनि मोजां मोन्नाय खामानिया जाबाय गुबुननि रोजाबनाय मेथाइफोरखौ खोनासंनाय जों बयबो मिथिगौदि मेथाइया जोंनि गोसो गोरबो आरो जोंनि मेलेमाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हानाय मोनसे बिथिं बेनिखायनो मेथाइ खोनासंनाया जों बयनिबो थाखाय गोनांथार होन्नानै गोबां बुङो आरो आंबो मेथाइ खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनो मेथाइ खोनासंनाया आंनि थाखाय मोनसे नागारनो हायै बाहागो बादि सम आरो खाबु मोनोब्लानो आङो आलांगा समाव मेथाइफोरखौ खोनासङो आङो बर' हिसाबै बर'निल' मेथाय खोनासङा लासे गुबुन रावारि जेरै हिन्दी असमिया इंराजि नेपालि रावारि मेथाइफोरखौबो खोनासङो बेनिखायनो आंनि थाखाय माखासे मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरिफोरा जर'खा गोसोआव लाजानाय मुंफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव दङ महाम्मद राफि हिन्दी रावनि रोजाबगिरि किशर कुमार मान्ना डे लता मांगेसकार आशा भस्लि अनुराधा ब्रदेल बिदिनो गोदान आथालनि माखासे हिन्दी रोजाबगिरिफोर जेरै किशर किशर कुमार मोनफोरनि गोजाम आथालनि उनावहाय आं गोदान आथालनि मोजां मोन्नाय रोजाबगिरिफोरनि गेजेराव दङ श्रिया घसाल सनु निगम आरिजित सिंह बिदिनो आयजो रोजाबगिरिफोरनि गेजेराव दङ नेहा काक्कर

बर'फोरनि मख'जाथाव रोजाबगिरिफोरनि मेथाइखौ खोनासंनानैबो आङो जोबोर मोजां मोनो बिथांमोननि गेजेराव दङ सुलेखा मेन'खा नितामनि गसाय बिग्राय गौतम पुरनिमा सरगयारि रज'नि सरगयारि निलेश्वर ब्रह्म मिना दैमारि आरो गोबां बिथांमोननि अनगायैबो जोंनि गेजेराव माखासे रोजाबगिरिफोर दं जायफोरा अडिअ एबा सावथुन मेथाइफोराव रोजाबनायनि खाबु मोनाखै बिथांमोननि गेजेराव माखासे हालामारि रोजाबगिरिफोरनि मेथायफोरखौबो खोनासंनानै आङो जोबोर मोजां मोनो गुबुन मोनसे आंनि मोजां मोन्नाय खामानिया जाबाय सावथुन नायनाय सावथुनफोराबो जोंनि समाजनि मोनसे गोहोम खोख्लैनो हानाय बिथिं सावथुनफोरा जोंनि समाजनि सावगारिखौनो दिन्थियो सावथुनफोराव जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायजों लोगोसे जोंनि समाजखौ दाथायारि लामाजों लांनायाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो बे बिथिंजों नोजोर होयोब्ला जोङो माखासे सावथुनफोरखौ जोबोर गोहोम गोनां आरो दाथायारि नोजोर होनानै सावथुनफोरखौ लिरनाय आरो सावथुनफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो बिदिनो गोबां सावथुनफोरा आंनि मख'जाथाव सावथुन महरै सिनाय जायो बेफोरनि मादाव हिन्दी सावथुनफोरनि मख'जाथाव आं मोजां मोन्नाय सावथुनफोरा जाबाय शले शले सावथुनखौ आङो दासिम खमैबो खेबब्रै नङाब्ला खेब्बासो नायबाय उनफारसे आं गोबां सावथुन नायदों जायफोर सावथुना गोदान आथालनि फावखुंगुरफोरजों फाव होजानाय बेफोर सावथुनफोरनि गेजेराव हिन्दी सावथुननि माखासे सावथुनफोर दङ आरो बेफोर सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन फारियै सुनिल शेट्टि अकशय कुमार शारुक खान सलमान खान रितिक रसन आरो आयजो फावखुंगुर महरै आं मोजां मोन्नाय सावथुनफोराव फाव खालामगिरिफोरा जाबाय आमिसा पाटेल आइशरिया राय सुसमिता सेन डिमपोल काजल रानि मुखारजि केट्रिना केउ आरो गोबां बेफोरबादिनो आङो गोबां सावथुनफोरखौ नाइयो गुबुन फारसेथिं बर' सावथुनखौबो आङो नायनानै जोबोर मोजां मोनो मानोना आङो सासे बर' सुबुं बेखायनो बर' सावथुना आंनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन आरो जोबोर गोरलैयैनो बुजिनो मोन्नाय गावनि बिमा रावनि सावथुन आं बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायार'नखौ दिहुनजेन्नाय बोसोर जिगुजौ दाइनजिद' माइथायाव नायनायनि खाबु जायाखैमोन मानोना बे समाव आङो बै बोसोरावनो आंनि जोनोम मोन आलायार'न सावथुनखौ दिहुनखांनायनि बेसेबा बोसोर उनावसो आङो नायनायनि खाबु जादोंमोन अब्ला आंनि बैसोआ जोबोर उन्दैमोन बेखायनो आंहा नायनायनि सावथुननि गोबां नुथायफोरखौ गोसोआव गैलियामोन दाखालै बावैसो बे सावथुनखौ नायनायनि आंहा बरादाव जुफिदों आरो बेखौ गोदानै दाब खालामनानै बे सावथुनफोरखौ दिहुनफिन्नाय जादोंमोन नायनानै जोबोर मोजां नांदों गुबुन फारसेथिं बर' सावथुनफोरनि मादाव आं मोजां मोन्नाय माखासे सावथुनफोरा जाबाय सिमांना मोग्थां बेहेर इनायनि फानजारि रैखाथि खोमसिनि लामा आरो गोबां बेफोर सावथुनाव बर' हारिनि गुबै सावगारि बेरखांनायजों लोगोसे गोबां फावगिरिफोरनि आखा फाखा आखुथाइनि फाव खालामनाय आरो बै सावथुनफोरनि सल' आरो मेथाइ मेथाइ खनगिरि आरो गासै नुथायफोरा आंनि गोसोआव थारैनो हुब्लेलांदों जायनि थाखाय बे सावथुनफोरखौ नायनायनि उनाव आङो गोबां सोलोंनो आरो मिथिनो हायैफोरखौ मिथिनो हानाय जादों बेफोरबादिनो सावथुन नायनायाबो आंनि मोजां मोन्नाय खामानिफोरनि मोनसे थिखानाय खामानिनि अनगायैबो आं बेफोर हुदाफोरखौ बेफोर हुदानि खामानिफोरखौ मावनानै समफोरखौ जोबोर मोजाङै बारहोनो हायो